आं आं ना सिंगि मागुर दैबानाजों फैनाय फैनायखाय दैबानाजों फैनानै दावबोनायखाय मोननानै बेखौनो दुगा गोगानाय मोननानै लायो बिनिखायनो

आरो बिदिनो आंखौनो आं दुगा दुगि बुंनानै लानाय जायो आरो ना मोनबाय नालाय बानायाव दैज्लां बोथोरनि दैज्लां बोथोरनि ना दावनाय मोनो बैसाग दाननि बेहायनो आं दुगा दुगि दुगा दुगा जाबाय आरो दुगा जाबाय ना गिदिरखौ मोनबोबाय ना सारनानै लायनानै दावनाय मोनबोनानै जेजों सारनानै मोननाय जाबाय ओंखायनो आं एसे गावखौनो गाव दुगा साननानै लाबाय आरो दुगि साननानै लाबाय दुगा दुगा दुबायब्रा आं एसे दा खुसिया मागुर सिंगि दै देरनानै दै देरनायाव सारनानै मोनबाय आं बेखौनो एसे आंदा दुगा जाबाय आरो दुगि दुगा जाबाय

ओमफाय बेखौदा आङो जेन'बा फ्राइ एवनानै जाहैसै एबा फोरानसै माखासेखौ ना मोनबोनायखौ बेखौनो जानानै आं गोजोन खालामसै ना मोननायखौ आरामनो फोराननानै माखासे दोननोसै जानोसै फोरान फोरान बेखौनो आं दुगा बुंनानै लानाय जायो आरो दुगा बुंनानै लानाय जायो ना मोनबाय नालाय ओंखायनो दुगा बुङो